हेलो हमरा जे अछि से अहाँके कैब बुक करबाके छलै हमरा अहाँके सरिसब पाहीसँ दरभङ्गा जे छै से जेबाके छलै कैब बुक करबाके छलै अहाँके कैब जे अछि से खाली अछि कि नहि अछि आजुक डेटमे अगर खाली अछि तऽ कहू आओर खाली नहि अछि तऽ कोनो पासके चौकपर जे ऑटो अछि तऽ ऑटोके अगर सेहो व्यवस्था भऽ जेतै तऽ सेहो हमरा कहू आओर जे ऑटो अछि कि नहि उपलब्ध अहाँके नजरिमे किएक तऽ हमरा जे छै से सरिसब पाहीसँ दरभङ्गा अति शीघ्र जे छै से जेबाके छलै ताकि